हैलो अंजी अस घरा आह्ले बोल्ला दे आं जी हेल्थ केयर बास्तै थोह्ड़ी मदद चाहिदी ही ते पानी पाना आं जी हॉस्पिटल जाना हा ओह्दे बास्तै क्योंकि तुस सफाई बी करांदे जां गंदगी ऐ ते मतलब ओह्दे बास्तै केह्ड़ा हॉस्पिटल स्हेई ऐ मतलब कुत्थें जाना चाहिदा कुत्थें नेईं में पुच्छानी फिर फिर फिर सरकारी हॉस्पिटल नेईं जाइयै प्राईवेट जाइयै अच्छा ठीक ऐ मतलब इयै चाहिदी ही थुआढ़े कोला